अपन गाछीमे रोपबाक लेल हमरा लोकनि नर्सरी जाइ छी विभिन्न नर्सरी के देखय लेल आ जाहि पौधाकेँ देखलहुॅं देखलियै ओहि नर्सरी सँ वएह पौधा लेलियै मानि लेल जाय जेँ हमरा आम के गाछ लगेबाक अछि आ आमक गाछ यदि सुरेबगर नहि रहलै तँ अहाँ कतबो मेहनति करब तँ ओ अहाँके परसार हेबे नहि करत बढ़बे नहि करत आ यदि बढ़बे नहि करत तँ रोपिये कय की ओ गाछिये की ताहि दुआरे सॅं एकरा लेल हमरा लोकनि से विभिन्न नर्सरी के उपयोग करै छी सङ्गहि सङ्ग अपनो अहिठाम प्लान्टेशन करबाक कोशिश करै छी जाहिसँ से हमर जे नीक प्रवृतिक जे वस्तु अछि से अपन गाछीमे हम लगा सकी